ہم اپنے کیمرے سے اس اس لیے فوٹو کھینچتے ہیں جس سے کوئی سبق نکلے اور اس سے لوگ عبرت حاصل کریں یہ نہیں یوں ہی فوٹو کھینچ رہے ہیں اپنی سیلفیاں لے رہے ہیں ادھر ادھر کی جس سے کوئی مقصد نہ حاصل ہو نہ کچھ ہو بےفضول کے فوٹو کھینچنا بیکار